हेलो हमर अकाउन्ट रहलय स्विगीपर तऽ हम यहाँ मरंगा यही मरंगा ढाबा ने बोलतिह हँ तऽ हम यहीं ऑर्डर करलय रहिये स्विगीपर अभी तक अयले हइ काहे ने ऑर्डर तऽ हमे आधा घण्टा एक घण्टा हो गेल खाब खाब के टाइम आब हो गेलय तऽ तौं खाबयके टाइमके बाद देबो खाना की बताबु तऽ एँ तोँ हमरा जो जो लड़का डिलिवरीवला लैके आबऽ पाड़े ओकर नंबर हमरा दहु हम ओकरासँ बात करबय अभी तक काहे नहि पहुँचलै यहाँ तक हमर यहाँपर रेस्टोरेन्टसँ जब इतना पासेमे घर हइ तऽ अभी तक काहे नहि लएके एलय उ